हाँ जी सर आप महिमा पार्लर वाले बोल रहे हैं जी सर मुझे है ना थ्रेडिंग करवानी है और मल्टी स्टेप कटिंग करवानी है जी बताइए

जी सर तो आप मेरी बुकिंग कर लीजिएगा मुझे सर कल सर मैं आऊँगी लगभग दो बजे के टाइम पर सर आगे कितना आप बता दीजिए जी सर आपका चार्जेस क्या रहेगा और हमारे बालों को या हमारे फेस कोई मतलब कुछ होगा तो नहीं ऐसी कोई दिक़्क़त तो नहीं आएगी जी सर तो आप मेरी बुकिंग कर लीजिएगा जी धन्यवाद